लोकडाउनमे हम खाना बनेलहुँ सभ आदमी एकट्ठा भेलहुँ बच्चा सभकेँ खाना बनाके देलहुँ दूध रोटी हलुआ बनाकऽ देलहुँ ओहिमे सुजी भुजलहुँ घीमे सुजीके भूजिकऽ दूध खसा कऽ ओकरा खौल ओहिमे चीनी डालि कऽ ओहिमे बच्चा सभके सभकेँ देलहुँ खीर बनेलहुँ पुरी बनेलहुँ मैगीके मैगी आनि कऽ ओकरा गर्म पानिमे ओकरा डालिकऽ ओकरामे मसाला सभ डालिकऽ

इएह सभ देलहुँ लॉकडाउनमे लॉकडाउनके परेशानी तऽ आदमीके बहुत रहि गेलै